मेरे स्हाब कन्नै जेह्ड़ा क्राईम ऐ ओह् साढ़े एरिया च ओह् कि'यां कि ओह्दा रिज़न पाबर्टी बी ऐ मतलब गरीबी बी ऐ ते अनइंप्लायमैंट बी कि'यां कि जि'यां कि साढ़े लोग न जेह्ड़े ओह् थोह्ड़े गरीब लोग न साढ़े एरिया च मतलब ओह् साढ़े एरिया च गरीब न ते एह्दे च कि साढ़े एरिया नां कोई डवैलमैंट होआ दी नां कुछ

कोई किसे तरीकै नै पैसे लैने कोई जि'यां साढ़े समाज च गंदा इफैक्ट ऐ प'वा दा अनइपलायमैंट ऐ पावर्टी मतलब गरीबी ऐ एह् इक बड़ा गंदा मतलब इफैक्ट ऐ प'वा दा समाज पर कैंह् कि लोकें कोल पैसे निं हैन लोग कुदै जाई बी निं सकदे कि गरीब न उ'नें कुदै बी जाना होग ते थोह्ड़े मते पैसे ते लग्गने न अगर उं'दै कोल पैसे निं हैन उ'नें कुसै शा पैसे दोआरियां लैने ओह् नां चुकान होने फ्ही अगर ओह् नेईं देङन ते जेह्दे कोला दा पैसे लैत्ते दे उ'नें ते उ'नें गी मारना गै ऐ मारना कुछ कदैं मारना कदैं किश तरीड़ना कदैं उं'दा क्राईंम मतलब कुछ मतलब बड़े रिज़न न जि'यां कि लाई लैओ जेह्ड़ा मतलब कोई आदमी ऐ उन्न कुछ कोई मतलब घर बनाना ऐ तां रौह्ने आस्तै घर बनाना ऐ ते उन्न केह् करना अगर नोहाड़ै शा पैसे निं होगे उन्न ते चोरी ऐ करनी कोई चोरी करनी ते जेह्दै घर चोरी कीती अगर ओह् पड़कोई तां उन्न तां क्राईम गै करना मतलब उस्सी मारना गै ऐ होर केह् करना फिर इ'यां लाई लैओ कि होर अनइंप्लाइमैंट नी ऐ मतलब जि'यां जूथ लाई लैओ साढ़े जूथ ऐ जूथ कोल इंप्लाईमैंट निं होग जूथ नै मतलब इक दुऐ शा पैसे मंगने दोआरियां ओह् नेईं चुकान होने साढ़ै कोला फ्ही अगर अस नेईं चुकागे ते जेह्दे कोला दा पैसे लैत्ते दे ओह् थोड़ी असें गी माफ करग कि लाई लैओ जि'यां अस बैंक शा लोन गी लैन्ने ते ओह् नेईं अगर इक करग मतलब अस लोन निं चकागे उ'नें इंट्रस्ट दिन ब दिन इंट्रस्ट पाई जाना पाई जाना जेह्दी बजह कन्नै असें खुद ही खुद खुशी करी लैनी सुसाईड़ करी लैना जेह्दी बजह कन्नै साढ़े एरिया च जेह्ड़ा क्राईम रेट ऐ एह् इंक्रीज़ होई जा'रदा फिर जि'यां लाई लैओ कोई बंदा उन्न मतलब कि नोहाड़ी कोई भैन ऐ जां नोहाड़ी कुड़ी ऐ उस्सी ब्याह्ना ऐ ओह्दे कोल पैसे निं होङन उन्न अब्बल ते जैदा जेह्ड़े साढ़े एरिया च लाई लैओ कि चोरियां होंदियां कैह्दी बजह् कन्नैंहोआ दियां उ'नें गी रुट्टी निं थ्होआ दी मतलब गरीबी ऐ उं'दे कोल उ'नें रुट्टी निं थ्होआ दी कोई पैसा निं ऐ उं'दे कोल उ'नें ते चोरियां करनियां न जिं'दै घर तुस चोरी करगे जि'यां लाई लैओ कुसै दै घर चोरी करा दे उ'नें चोरी करादे अगर उ'नें उस्सी पकड़ी लेआ उस्सी मतलब अच्छे तरीके दा मारना कुट्टना मतलब इ'यां बड़े इ'यां बुरे तरीके दा मारदे होई सकदा मतलब ओह्दा मर्डर बी करी देन मारी मारी जां

जि'यां लाई लैओ कि साढ़े एरिया च अनइंप्लाईमैंट निं ऐ ते गरीबी ऐ ते इ'यां लाई लैओ कि इक बंदै कुसै कोला दा पैसे लैत्ते मतलब कि उ'नें पैसे लेइयै बंदा कोई बड़ा शराबिया ऐ उन्न उ'नें पैसें दी शराब पी लेई फिर ओह् शराब पी लेई फिर उ'नें मतलब अपनी सोसाईटी च एरिया च आना फिर उन्न उ'नें गालियां बगैरा कड्डनियां गालियां कड्डियै होई सकदा अपने घर आह्लें गी मारै घर आह्लिये गी मारै अपनें बच्चें गी मारै होई सकदा मारदा मारदा उं'दा मर्डर बी करी सकदी ओह् कि शराबिया बंदा जेह्ड़ा होंदा ओह्दा कोई निं होंदा मतलब इ'यां मतलब माइंड डिस्टर्वड़ पर्सन होंदा मतलब ओह्दा कोई दमाकी तौर मतलब ठीक निं होंदा ऐ फ्ही ओह् मलतब कि साढ़ी सोसाईटी गी बड़ा असर पांदा ओह् जेह्ड़ा साढ़ी सोसाईटी होर बी बड़े किस्म दे क्राईम होआ दे साढ़ी सोसाईटी जेह्ड़ा जेह्ड़ा साढ़े एरिया च क्राईम रेट ऐ ओह् दिन व दिन बधी जा'रदा

डवैलमैंट निं ऐ होआ दी ओह्दी बजह नै असें गी कोई नौकरियां निं मतलब कोई कुछ जेह्दी बजह नै अस अपना सर्कल निं चलाई सकने कोई मतलब कुसै कन्नै अगर जेह्दे कोल पैहे निं होङन जेह्दे कोल पैहे हैन बंदा ओह्दै कन्नै गल्ल बात निं करदा जेह्दे कोल निं हैन ओह् ते मतलब पैहे आह्ले बंदे कोला दा चिड़दा फिर ओह्दा मतलब पैहे चोरी अगर ओह् चोरी नेईं बी करै तां होई सकदा उस्सी मारियै ते मकाइयै ओह्दे कोई बच्चे किडनैप करियै पैहे मंगै तां कि ओह् उस्सी पैहे देऐ मतलब साढ़ी सोसाईटी इस तरीके दे क्राईम होआ दे कि जि'यां कि कोई बच्चा कोई हून अपने स्कूलै गी जा'रदा ते ओह्दे कोल पैहे नेईं हैन मतलब किश बाजी दुआ दोस्त ऐ बच्चे दा दुआ दोस्त ऐ जेह्ड़ा ओह्दे घरे दे बड़े अमीर न ओह् बाजी मतलब कुछ खा'रदा मतलब कुछ अच्छी खा'रदा उस्सी दिक्खियै दुआ जां ते मारी कुट्टियै लैनी मतलब नोहाड़ै शा खुस्सी लैनी न जां फिर उस्सी मतलब मतलब नोहाड़ै शा जबर्दस्ती खुस्सी लैनी जां मारना कुट्टना फिर खाना मतलब जां फिरी मतलब किछ मतलब बड़े किस्म दियां जेह्ड़े न कुछ मतलब हैपनिंग होई सकदे न साढ़े एरिया च जि'यां क्राईम होर लाई लैओ मतलब क्राईम रेट कि'यां होआ दा कि मतलब लोग अजकल्ल दे टैम च इक दुए कोला चिड़दे कि ओह् जैदा कि'यां खाइया जैदा कि'यां लाइया ओह् जैदा कि'यां बनाइया मतलब मतलब जेह्ड़े क्राईम दा ओह् इक साढ़े एरिया च मेन रिज़न मैकसिमम मेन रिजन तां इ'यै गै ऐ कि गरीबी ऐ कोई नौकरी चाकरी निं ऐ इंप्लायमैंट निं ऐ अनइंप्लायमैंट दा रिज़न केह् ऐ गरीबी दा रिज़न केह् ऐ कि साढ़े साढ़े इंडियां जां साढ़े एरिया च डवैलपमैंट निं होआ दी गौरमैंट कोई डवैलपमैंट निं ऐ करा'रदी जेह्दी बजह नै असेंगी कोई नौकरी निं थ्होआ दी ते अस गरीब मलतब एरिया च बलांग करने बस